पेंटिंगूं त मां घणेई ठाहियूं आहिनि पर मूंखे सभिनी खां सुठी पेंटींग झूलेलाल जी लॻंदी आहे छो जो झूलेलाल आहे न सां जा ईष्टदेवता आहिनि झूलेलाल जी पेंटींग हिकु गहिरी सांस्कृतिक महत्व थी ॾे छो जो उन उहे जल देवता आहिनि असां जा मूंखे इहा पेंटिंग ठाहिण में हिकु ॾींहुं पूरो लॻो छो जंहिं हिन पेंटिंग में सिहांसन ते विराजमानु झूलेलाल सफ़ेद घोड़े ते सवारु झूलेलाल कमल जो गुल हथ में खंयलु झूलेलाल मछीअ ते सवारु झूलेलाल हिन सॼी पेंटिंग मां नीरो ऐं सुनहरी रंगु कयो आहे